कू कूलर तऽ ठीके चलै रहए लेकिन आब खराब भए गेलै बहुत जल्दी खराब भए गेलै हम की करबै आब खराब भए गेलै ओकराके सभ तऽ ठीक ठाक करेबै लेकिन ओकरामे किछु कमी रहलो छै केओ बोललए उषा कम्पनी उषा कम्पनी लेतीहे